ہلو السلام علیکم جی میں محمد نوید عالم بو رہا ہوں ڈگروا سے کیا میری بات پورنیہ بک شاپ سے ہو رہی ہے جی مجھے کچھ درجن کاپی کتاب اور قلمیں خریدنی تھی میرے دوست آپ کا نمبر دیا تھا جی ڈگروا سے بول رہا ہوں میں نہیں نہیں اس اس بار سوچا ہوں کہ میں پورنیہ میں ہی کتاب کو خریدنی ہے مجھے ڈگروا میں تو کئی سالوں سے کتاب خرید رہا ہوں اب سوچ رہا ہوں کہ پورنیہ میں ہی کتاب کو خریدنی ہے کتاب کاپی قلم یہ سب تو کیا کوسٹ ہے آپ کے یہاں اچھا آپ کی دکان کتنے بجے کھلتی ہے نو دس بجے کے بعد اچھا آج تو نہیں ان شاء اللہ کل دس بجے کے بعد آنے کی پوری کوشش کروں گا اچھا جی جی

اچھا جی مدرسے کی کتابیں لینی ہیں مجھے اور اس میں سے کچھ اسکول کی بھی کتابیں ہوں گی جی اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ان شاء اللہ کل دس بجے کے آس پاس میں آتا ہوں آپ کے یہاں ٹھیک ہے وعلیکم السلام اللہ حافظ